مشرقی ضلع میں مختلف قسم کے رہائشی اختیارات دستیاب ہیں جیسے کہ اپارٹمنٹس فلیٹس آفس اسپیس اور کمرشیل پروپرٹی وغیرہ علاوہ ازیں ضلع کے مجموعی ہاؤسنگ مارکٹ اور ریئل اسٹیٹ کے تشہیر عام طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ روز ناموں میڈیا اور انٹرنیٹ پر اشتہارات کے ذریعے اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور پروپرٹی ڈیلرس بھی اس بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اور مختلف پروپرٹیوں کے عکاس اور معلومات فراہم کرتے ہیں اور دہلی ضلع میں نارمل فلیٹس بارہ ہزار روپے کے ملتے ہیں یہاں پر جو اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں انہوں نو کے لیے رہائشی انتظامات بھی بہت طریقے سے کیے جاتے ہیں جیسے کہ پی جی فلیٹس رومس وغیرہ